डोगरी भाशा जेह्की साढ़ी ऐ ते इसदा चक्कर एह् ऐ कि ओह् बड़े घट्ट लोक समझदे बड़े घट्ट लोग बोलदे जम्मू कश्मीर च जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् नुहाड़ी मदर टंग ऐ मगर में एह् चीज दिक्खी की डोगरी बड़े घट्ट लोग बोलदे डोगरी लोग बोलने गी शरमांदे जां भी डोगरी बोलना लोकें गी पसंद निं ऐ मगर डोगरी लोकें ई बड़ी घट्ट बोली जंदी इत्थै ते जि'नें लोकें गी डोगरी औंदी बी ऐ ते ओह् बोलदे डोगरी औंदी निं ऐ असें ई मगर डोगरी भाशा ऐसी ऐ जेह्की बोलने ई जिसी बोलने ई सोआद औंदा ओह् जेह्का बंदा डोगरी बोलदा होऐ उसी अस जबरदस्ती हिंदी बोलन उसी हिंदी बोलना थोह्ड़े औना मेरे स्हाबै कन्नै डोगरी बोलनी चाहिदी ते डोगरी बोलने कन्नै इ'यै की खुह्ल्लियै गल्ल करी सकदे ठीक ऐ जेह्के डोगरी बोली सकदे ओह् हिंदी च कदें निं बोली सकदे अपनी भाशा इ'यै होंदी कि अपनी भाशा कन्नै अस बंदे गी पंछानदे हून जि'यां कोई डोगरा होगा ओह् डोगरी बोलदा होगा ते आमीं डोगरी बोलदा होगा पर पता लग्गी जाना की एह् अपना बंदा गै एह् जम्मू दा बंदा गै कुसै स्टेट दा बंदा निं ऐ हून ना पंजाब च डोगरी चलदी ते ना कुसै होर स्टेट बिच डोगरी चलदी डोगरी चलदी खाल्ली जम्मू कश्मीर च गै ते मेरे स्हाबै कन्नै डोगरी जेह्की ऐ बड़े चैलेंज न डोगरी आस्तै डोगरी लोग छुड़ा दे बोलना ते जेह्के नमें नमें जागत होंदे ते उं'दे मां बब्ब हिंदी चें गल्ल करदे डोगरी चें नेईं करदे ते डोगरी ना कोई समझदा ऐसा टाईम आई गेदा जम्मू कश्मीर च अद्धे लोग डोगरी नेईं समझदे न बा भामें औंदी तां बी हिंदी प्रैफर करदे ओह् शर्म करदे बोलने गी जां केह् रीज़न ऐ ओह् निं पता लग्गेआ अज्ज तक्क एल्लै धोड़ी पर इ'यै कि डोगरी बड़े प्रॉब्लम च ऐ डोगरी गी मेरे स्हाबै च थोह्ड़ा बढ़ावा देना चाहिदा की डोगरी साढ़ी जेह्की ऐ एह् प्रमोट होऐ डोगरी जेह्की साढ़ी ओह् होई जा डोगरी गी लोक सपोर्ट करन डोगरी लोग बोलन डोगरी खत्म निं होई लोड़दी साढ़े जम्मू कश्मीर दी इकलौती इ'यै भाशा ते एह् डोगरी खत्म नेईं होई लोड़दी जेकर डोगरी खत्म होई समझो जेह्की साढ़ी पूर्वजें दी भाशा ओह् खत्म होई अजें डोगरी साढ़ी मतलब कि बदला दी अजें डोगरी साढ़ी जेह्की साढ़ी प्योर डोगरी ऐ ओह् दूऐ स्हाबै दी ऐ ते जेह्की हून अस बोल्लै दे ओह् दूऐ स्हाबै दी ऐ अस मतलब बिच हिंदी बोली ओड़दे हून जि'यां अ'ऊं आं अ'ऊं बिच हिंदी बोली ते पूरी डोगरी प्योर नेईं बोली सकदा ते अ'ऊ चाह्न्नां कि डोगरी साढ़ी खत्म नेईं होई लोड़दी ते एह्दे कन्नै लोग जुड़े लोड़दे जिन्ना जैदा अग्गें गी बढ़ावा थ्होग उन्ना गै थुआढ़े आस्तै बैह्तर ऐ